आटसा आं दाखालि मोनसे टेबुल पेन बायदों मोन बिराथ फालतु गिदिंखनोनो हाया पुल स्पिद आव होबाबो लासैसो गिदिङो ओमफाय बोरैबा बाराबो गरम मोजां नंथ्रा